हालो बरें तूं खंयच्यान उलयता हां बरें सो आमीं जर कोंकणीचे जर डायलॅक्ट जर पळयले जाल्यार मुख्यता ऍटलिस्ट चार ते पांच तरी कोंकणीचे डायलॅक्ट्स आमकां गोंयान पळोवपाक मेळटा तशें पळयत जाल्यार जें आख्ख्या कोंकणांत उलयतात ताकाय बी कोंकणीच म्हणटा आनी ती कोंकणीचीच डायलॅक्ट पूण ताका मेनली मराठींत कन्सिडर करतात तशेंच आमचें पेडणेची जी कोंकणी आसा ती मात्शी मराठीक लागी आसा असो एक डायलॅक्ट आसा काणकोणची जर कोंकणी पळयली जाल्यार ती कारवारच्या कोंकणीक लागी पडटा जी आमची स्टॅन्डर्डाय्ज्ड जी जाल्ली आसा ती मुख्यता फोंडेची कोंकणी जाल्ली आसा तशींच तुवें बार्देस म्हटलो त्या बार्देसाची आपली ओन कोंकणी आसा साश्टीचो आनी एक डायलॅक्ट आसा जें गोंयचें क्रिश्चन लोक आसात तें वेगळी डायलॅक्ट उलयता सो आमी जर बाकीचें जर भाशा जर पळयल्यो जाल्यार कोंकणीन आमकां खुबूच चड डायवर्सिटी पळोवपाक मेळटा तुका ऍक्झॅक्टली खंयच्या बोलीचेर डायलॅक्टाचेर इनफाॅर्मेशन जाय आशिल्लें होय बार्देजाचो जर आमी पळयलें जाल्यार सुद्दां आमकां एका डायलॅक्टा भितरूच खुबूच वेरियेशन पळोवपाक मेळटलें म्हणजे जे गांव पेडण्याक जे लागी आसा थंय आमकां मात्शें पेडण्याची कोंकणी मात्शी आयकपाक मेळटली जशें की उदकाक तें लोक पाणी म्हणटलें आनी जें गांव पणजे सायडीन आसा थंयची कोंकणी मात्शी पणजे सायडीन जायत वता तशेंच बार्देसांत जर तुवें म्हापशांन जर पळयलें थंयचें लोक वेगळें उलयता आसतलें आनी गांवांनी जर तुवें वचून पळयलें जाल्यार थंय आमकां वेगळी भाशा मेळटली आयकपाक सो तुवें सारकें रायटली म्हणिल्ल्या भशेन प्रत्येक तालुक्यांत जर आमी वचत जाल्यार भाशा मात तरी बदलतात गोंयांत तर अशें म्हणटात की प्रत्येक बारा किलोमिटराचेर भाशा बदलता सो ही भाशा म्हणल्या हीं डायलॅक्ट्स बदलतात ती सो तुका आनी कितें जर इनफाॅर्मेशन जाय जाल्या गोवा युनिवर्सिटींत खुबशीं पुस्तकां आसतलीं ह्या टाॅपिकाचेर सो थंय वचून आनीक इनफाॅर्मेशन काडूं शकता बरें बरें आनी कितें जर डावट आसा जाल्यार परत फोन केल्यार जाता